अ अ अ अ अ दङ दङ अ फैदोंमोन आङो अ फैदोंमोन अ नङा मेदाम आं थारमाने मैया एकदम ओरै हस्पिटालाव थांनो होननानै आं न'आव एसे फ्रब्लेम मोनना न'नि मानसि एसे बेरामाव गोग्लैनायखाय आङो एखदम माने एमारजेन्सिआव थांनानै थारमाने आङो सेन्देलबो गानस्लाबनो मोनासै बेनिफ्राय आङो बेखौलाय आङो खालामा सान्दोंमोन बोरैबा बोरै जालांबाय आरो बे खनसेखौ निमाहा होदो मेदाम अ बेखौ मिथिगौ सेम होननानै अ बे खनसेखौल' ओं खोनादों बे खनसेल' बे खनसेखौ रिकुवेस्ट माबा खेमा होनायबा हामगौमोन निमाहा होनायबा हामगौमोन मेदाम आं माने प्रब्लेमाव फैसानि ओरैनो न'खराव फ्रब्लेमखा बेनिखायनो आं बे खनसेखौ निमाहा बिनो लुबैयोमोन मेम थारमाने आं खालामनो होनना खालामाखै थारमाने बेखौ एगदम इमारजेन्सिआव थांनानै आं बोरै जाखो आं गावनो मोन्थिया ओंखायनो बे खनसेखौ निमाहा होनायबा हामगौमोन मेदाम अ दे बिदिब्ला जागोन